हेलो सबजी बेचै छियै कोन कोन सबजी यए ओऽ परवलके की रेट छै आओर भिण्डी झिङ्गा सभ हरे सबजी बेचै छियै ह्म्म कतय दोकान करै छियै घरपर दोकान करै छियै ओ कतेक दिनसँ दोकान करै छियै ओ बिक्री बढ़िआँ होइए ओ भरि दिनमे कतेक टाका बचि जाइए ओ ओ ओ लमसममे बिक्री होइ छै नहि सबजी लाबै छियै कतयसँ मुरलीगंजसँ ओ सभ सप्लाइ दिनमे भए जाइए जितना लाबै छियै ओऽ ओऽ

ठीके छै राखै छी सबजीके भाओ नहि गिरै छै नहि ओऽ ओ हँ हँ सबजीके लिए सभ राखै छै